جی ہاں دوسرے سیاروں میں زندگی جینا آسان ہے جیسے کہ ہمارے فی الحال ہی میں ایک سیٹلائٹ لانچ ہوا تھا جس کا نام تھا چندریان تھری یہ چاند پہ جا کر سیٹ ہوا تھا اور اس نے ہندوستان کا جھنڈا بھی وہاں پر لہرایا تھا اور چاند پر بھی ہمارے بہت سارے ایسٹروناٹ گیے ہوے ہیں اور وہاں پر انہوں نے بھی بہت ہی زیادہ ریسرچ کیا تھا تو انہیں بھی وہاں پہ لگا کہ یہاں پر انسان ان سیاروں میں جی سکتا ہے جیون ہے یہاں پر لیکن ایسے ہی ایک اور ہمارا گرہ ہے اس کا نام منگل گرہ وہاں کی مٹی اور ہماری پرتھوی کی مٹی دونوں ہی ایک دم سیم ہیں جیسے اپجاؤ اپجاؤ مٹی ہوتی ہے جہاں پر کھیتی باڑی کی جاتی ہے لیکن جیسے ہماری پرتھوی کی ہوا ہے ایک دم نرم جو ہمارے پھیپھڑوں میں جا کے ہمیں جو ہمیں سانس دیتی ہے وہی منگل گرہ میں ہوا کی جگہ ایک گیس اڑتی ہے جو ہمارے شریر میں بیکٹیریا ڈالتی ہے اور ہمیں بیمار کر دیتی ہے تو وہاں پر ابھی جیون جینا تھوڑا مشکل ہے لیکن آگے چل کے ہمارا وگیان آگے بڑھ جائے تو ضرور ہم آگے چل کے دوسرے سیاروں میں جیون ڈھونڈ سکتے ہیں